साढ़ी डोगरी दा लैंग्वेज दा पिच्छे होने दा कारण ऐ कारण लगदा असेंगी के अस लोक अपनी साडियां अपनिया कमियां ना एहदे च आपनी कमी दा मतलब अस लोग अपनी डेगरी गी पसंद नेई करा ने स्टाटिंग दा दिक्खो स्टाटिंग दा जिसले बी बच्चे दा बच्चा साल तक होंदा सालदा के छोटा ही बच्चा होंदा ओहदे कने अस हिंदी बोलने शुरु करने हिंदी बोलना जा इंगलिश बोलना शुरु करने हा ते एहदे कने साढ़ी मतलब बच्चे गी अपनी क्योंकि अस उसी सिखागे नेई ते उस भाशा कियां पकड़नी उस गल्ल कियां सिक्खनी जेहड़ी स्टार्टिंग दा जिस स्हाबे दी जेहड़ी जियां ओहदे कन्नै गल्ल करगे जिस तरीके कन्नै उऐ सारें कोला बड्डा कारण इये के अस जेहडे़ अपनी भाशा गी पिच्छे करा करने अस मां प्यो बच्चे दे मां प्यो जेहड़ा मां प्यो ओह् अपने बच्चे गी डोगरी भाशा नेई सिखांदा पर एह् सारा कोला बड्डी साढ़ी कमी ऐ तुस अग्गे दिक्खो होर बी स्टेटां पंजाबी दिक्खो ओह् कियां दूर किन्नी अग्गै पुज्जी उंदी बजह कन्नै पजांबी बंदा कोई बी बाहर होग कोई बी जाह्ग कोई बी इंटरब्यू बगैरा देग ता उस अपने पंजाबी च देना क्योंकि उनेंगी अपनी भाशा कन्नै प्यार ऐ प्यार शायद आसेंगी बी होऐ अपनी भाशा कन्ने पर आसेगी जिन्ने होऐ ते ओह् बोलदे लगदा नेईं है कि सारे गी एहदे बारे च होग अगर सारे गी पता बंदा छोड़दा नेईं ऐ अपनी भाशा बोलना असें एह् बोलना चाहिदी एह् लगदा आसे गी डोगरी मतलब अस बच्चे गी डोगरी सिक्खागे नेई उंदे कन्नै बोलगे नेई ते फिह् अग्गे उनेंगी केह् पता लग्गना साढ़े कल्चर दा डोगरी दा एह् कारण ऐ जिद्धर दिक्खो तुस अपनी अपनी स्टेटे आस्तै हर इक दी अपनी लैंगबेंज ऐ स्टेट दी लैंगवैंज ऐ साढ़ी अज्ज दिन तक कोई लैंगवैंज नेईं बनी डोगरी डोगरी अस लिखनी बी होग ते हिंदी बिच गै हिंदी भाशा च गै लिखदे अजे तक ऐसा ते है नी कोई डोगरी लेंगबेंज जियां पजांब आहले ओह् पंजाबी लिखदे पंजाबी भाशा जियां आसाम आहले आसामी जियां बंगाल आहले बंगाली ऐ महाराष्ट्र आहले मराठी ऐ तमिल आहले तमिल ऐ और केरला आहले मलालयम ऐ र आन्द्र आहले गी तेलगू ऐ एह् भाशा होंदियां जियां के अपने तू अस बी एह् है कि अपनी डोगरी बढ़ाबा देचै सारे कोला मेन कारण ऐ अस बच्चें कन्नै डोगरी बोलना घट्ट मतलब मतलब जेहडे़ बोलदे बी हैन ते इयां शर्म करदे शर्म करदे कुदे बी दिक्खो तां अपनी डोगरी भाशा च शर्म महसूस करदे बोलने कन्नै ज्यादातर तू एह् कारण साढ़ी डोगरी पिच्छे रौहने काऱण इयै ना और ऐसा होना नेई चाहिदा अपनी भाशा ऐ साढ़ी मां बोल्ली ऐ साढ़ी जां केई एहदे बारे च केई साढ़े ऐसे कलाकार न पोइमां लिखा दे ओह् करा दे अपनी भाशा बधाने आस्तै करा दे ओह् अच्छे पढ़े लिखे नओह्बी कोई ऐसा है नेईं के उनेंगी हिंदी नेईं औंदी ऐ जां इंगलिश नेईं औंदी ऐ तां ओह् बोलदे ना साढ़े बडे़ सारे ऐन जेहडे़ अपने बढ़ाबा देआ रा दे डोगरी च गाना गांदे ना जा पोइमा लिक्खदे ना जां और स्टोरिया करदे ना जां डोगरी दे नाटक बगैरा केई चीजां बनांदे ना तो केईं केंई होंदे ना के शुरु शा गै अपने बच्चे गी इयै हिंदी गै सिखांदे ना ओह डेगरी सिक्खाना नेई चांहदे एहदी बजह कन्ने बी साढ़ी भाशा डोगरी गी जेहड़ा एहदा नुक्सान ऐ पिच्छे रबा दा अदर स्टेटां अदर और जेहकी दुइयां भाशां ना ते इयै तरीका होंदा अग्गै बधने दा के उ लोग अपनी भाशा कने प्यार है उंहेगी चाहंदे अपनी भाशा गी तां अग्गे पुज्जे ना अपनी भाशा च तां उंहेगी स्कूलें च पंजाबी गी पंजाबी लिखदे इक ओह् जिन्ने बी है ना ते उऐ एह् ऐ साढ़ा काऱण हा एह् होना चाहिदा के जित्थै बी ऐ तुस अपनी भाशा गी वोलने दा अस लोग मतलब अजकल ज्यादातर ऐ होई दा के इयां उसी जेहड़ा बच्चा डोगरा बोलग उसी मतलब ओह् दिक्खना कि ग्रांई मतलब अलग उसी थोहड़ा हां एह् ग्रांए दा मतलब एह् डोगरी बोल्ला दा एह् ठीक स्कूल बी इन्ना ज्यादा टीचर बी नेईं डोगरी च इना ज्यादा इंटरेस्ट बी नी है नी डोगरी सब्जेक्ट नेईं रक्खा दा इयै कारण ऐ साढ़ा अस एह् चाहने कि डोगरी कंपलसरी होनी चाहिदी डोगरी बी स्कूलें च पुज्जे ते तां गै ते अग्गे एहदा सिक्खगन पढ़गन तो एहदी बजह कन्नै साढ़़ी हिस्ट्री जेहड़ी साढ़ी क्हानी परानी जेहड़ा साढ़ा कल्चर ऐ जेहका ओह् खत्म होआ दा डोगरी खत्म ऐ